آن لائن کلاس سے بہت فائدہ ہوا ہے اسی کی وجہ سے اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے اور تو یہ ایسا کلاس ہے جو جو انسان کہتا ہے کم پیسے میں بھی ہی کر سکتا ہے ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور دور جانے کی دور دور کوچنگ کوچنگ رہتا ہے جو وہاں جانے کی ضرورت وہ گھر بیٹھے ہی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بچہ ہوتا ہے جو ان کا گلط فائدہ اٹھاتا ہے ماں باپ تو لا کے دیتے ہیں تاکہ وہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ اس لیے لا کے دیتے ہیں تاکہ بچے اس سے پرھے اور اس سے فائدہ اٹھائے اور کوچنگ وغیرہ کرے اور ان سے پڑھائی کرے اور تاکہ ان کا بھوشیہ سدھر سکے لیکن کوئی بچہ ایسا بھی ہوتا ہے جن کا گلط فائدہ اٹھاتا ہے موبائل کا کمپیوٹر کا گلط فائدہ اٹھاتا ہے اور گلط گلط استعمال کرتا ہے جیسے گیم وغیرہ کھیلتا ہے جس سے وہ گیم کے عادی ہو جاتا ہے جس سے اس کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک ایسے لت لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چھوڑ بھی نہیں پاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھائی بھی پوری نہیں کر پاتی ہے اور ان کا بھوشیہ کھطرے میں آ جاتا ہے ماں باپ تو صحیح بھلائی کے لیے دیتے ہیں تاکہ میرا بچہ پرھے اور ان کا بھوشیہ سنور سکے لیکن بچے ان کا گلط استعمال کرتا ہے لیکن آن لائن جو ہے بہت اچھا ہے اور بہت فائدے مند ہے اور انسان اس کا صحیح استعمال کرے تو وہ اس کا بہت فائدہ ہے آن لائن کلاس کا بہت فائدہ ہے